جی ہاں مجھے مرزا غالب بہت پسند ہیں اور کیوں کر نہ وہ مجھے پسند ہو وہ تو ہر دل عزیز ہے ہر دل میں ان کے لیے وقعت ہے پیار ہے محبت ہے ان کے شاعری میں جو گہرائی فکر اور جذبات کی عکاسی پائی جاتی ہے وہ مجھے بہت متاثر کرتی ہے ان کی غزلیں نظموں اور خطوط میں انسانی احساسات فلسفہ اور انسانی زندگی کی حقیقتوں کی عکاسی پائی جاتی ہے اور دوسری طرف جب ان کی خدمات کی بات کی جائے تو غالب کی غزلوں میں عشق فلسفہ اور انسانی احساسات کی بہترین عکاسی ملتی ہے ان کے اشعار میں سادگی بھی ملتی ہے اور گہرائی بھی ملتی ہے ان کے اشعار میں ان دونوں کا حسین امتزاج ملتا ہے انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی بھی شاعری کی ہے اور وہ فارسی شاعری میں ایک اہم کردار انجام دیے ہیں جس کی بنا پر انہیں فارسی کا شاعر بھی کہا جاتا ہے اور صرف شاعر نہیں بلکہ ایک معتبر شاعر مانا جاتا ہے غالب کے خطوط بھی اردو نثر کا ایک اہم حصہ ہیں ان کے خطوط میں زبان کے سادگی روانی اور مزاج ملتا ہے جو مزاج انہوں نے اپنے خطوط میں برتا ہے اس کو اردو نثر کی ایک نئی صورت بخشی ہے وہ بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادبی تنقید میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا اور جدیدیت کے اوپر بھی ایک جھلک دکھائی مرزا غالب کے شاعری آج بھی اردو ادب میں ممتاز مقام رکھتی ہے اور ان کے اشعار کو برے شوق سے پڑھا جاتا ہے ان کے خدمات اردو زبان اور ادب کو عالمی سطح پر پہنچایا گیا ہے